الحمد اللہ اُردو زبان بہت پیاری زبان ہے اِس کے الفاظ بہت ہی خوبصورت اور دلچسپ ہوتے ہیں جو بھی انسان اِس میں اِس زبان میں بات کرتا ہے اِس زبان کی کتابیں پڑھتا ہے تو اُسے اُردو الفاظ کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے اور اُس کے کچھ الفاظ مجھے بے حد پسند ہے جس کے اُردو زبان میں استعمال ہونے والا آپ کی تشریف آوری ہمارے باعثِ مسرت ہے مجھے بہت پسند ہے یہ جملہ اور اِسی طرح اُردو زبان کے سارے الفاظ مجھ کو بہت اچھے لگتے ہیں جیسے کہ کارواں عفت و عصمت مجھے بہت پسند ہے جہاں جہاں بھی اُردو زبان بولی جاتی ہے اُس کے الفاظ دِل میں ایک چاشنی پیدا کر دیتی ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ایک نئی اُمنگ آ گئی